आजकल टावर है लोग सोशल मीडियो पे पैसे कमाते हैं ऐसे अपने यूट्यूब से कोई वीडियो बना के वीडियो चलाते हैं उससे पैसे मिलते हैं लोगों को एंड पहले ऐसा नहीं था पहले तो लोग अपने मोबाइल बोबाइल से फ़ोन करने बात करने के लिए यूज़ करते थे इतना इधर इतना नहीं करते थे और इतर लोग इधर से पहले के जो जोधपुर में पहले जो राजस्थान में जो लोग थे वे लोहार थे तो वह अपने उनका उनका परिवार लोहे का काम करता था और आजकल के टाइम में तो इतनी मोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं वो तो कोई भी लोहार काम कर ले कोई भी सीख ले कोई भी लोहार काम है कोई भी हुनर सीख के काम कर सके जो पहले जो सीखता है वो ही जो काम करला और जीरी की इच्छा हो वो भी वो काम कर सके